जि'यां तुसें पुच्छे दा ऐ कि वट वट आर सम इंडियन सपोर्टस दैट नीड़ मोर रिकगनेशन आफॅ इंटरनैशनल लैवल तुसें पुच्छे दा ऐ कि जेह्की इंटरनैशनल लैवल दियां गेमां न ओह् केह् केह् न इक होई हाॅकी क्रिकेट ते कबड्डी जेह्की एह् त्रैं गेमां न इं'दा चा क्रिकेट जेह्की ओह् जैदा जैदा मतलव क्रिकेट सारें देशें च मश्हूर ऐ क्रिकेट इंडिया च सभनें शा जैदा दिक्खी जाने आह्ली गेम ऐ जद बी कुसै बी टीमें दा जद कुसै बी टीमे दा मैच होंदा ते लोक भरी भरी औंदे न ते स्टेडियम फुल्ल होइयै मैच दिखदे न ते केईं अपने दूर दर्शन टीवी उपर दिखदे किश फोन मोबाइल जियो सिनेमा कुतै बी इस साल दो ज्हार त्रेई दा आईपीऐल्ल जेह्का ओह् बी बड़ा रोमांचिक चलै दा ऐ लोक उसी उसदा लुत्फ उठा दे रोज किश फोनै उप्पर किश जियो सिनेमा किश क्रिकबज़ किश क्रिकहीरो सारे दिक्खै दे मतलब जेह्का आईपीऐल्ल होऐ दे जेह्के मतलब इसी करोड़ें दे स्हाबै शा बद्ध लोक दिक्खै दे न एह् गेम ऐ जेह्की बड़ी गै बड़ी मश्हूर ऐ एह् क्रिकेट ऐ जेह्का एह् हर इक देश च ग्रां च सारें च पाए जंदा कि इ'यां नै दिक्खो कि क्रिकेट जेह्का एह् मेरी बी फेवरट गेम ऐ क्रिकेट दे बारे च तुसें ई अ'ऊं केह् सनां क्रिकेट आस्तै सारें कोला पैह्लें क्रिकेट खेढने आस्तै

इनें बीएं जनें दी गै टीमै कन्नै मैच होंदे न उत्थूं बाद मैच खेह्ले जंदे किश ते इ'यां मजे आस्तै खेह्ले जंदे लेकिन केइयैं बंदे इस गेमे गी पैसै कन्नै बी खेह्ले जंदे न ते इंटरनैशनल लैवल उपर दिक्खेआ जा ते जि'यां इंडिया आश्ट्रेलिया इंडिया इंग्लैंड इंडिया न्यूज़िलैंड इं'दे मैच होंदे न जि'यां इंडिया पर इंडिया दो बार ओड़ीआई वर्लड कप जीती दी ऐ इंडिया ते एशिया इंडिया ते एशिया कप बी इंडिया नै एशिया कप बी पंज बारी जित्ते दा ऐ जेह्की इंडिया ऐ एह् बड़ी गै इक क्रिकेट च बड़ी स्ट्रांग टीम ऐ एह् टीम मतलब कुसै बी टीम गी दिग्गज टीम कुसै बी टीम गी अच्छी खासी टक्कर देई सकदी एह् टीम जेह्की ऐ बहुत अच्छी टीम ऐ इंडिया च बहुत मतलब बहुत ई ऐक्सपिरयंस प्लेयर न जेह्के यंगैस्ट प्लेयर न उ'नें गी उं'दें शा किश सिक्खने गी थ्होंदा जि'यां विराट कोहली होई गेआ रोहित शर्मा शिखर धवन बूमरा इ'यां हालांकि बूमरा इन्जर्ड़ ऐ मगर बूमरा बी इक अच्छा प्लेयर ऐ भुवनेश्वर कुमार दी स्विंग भुवनेश्वर उम्रान मलिक दी पेस च जम्मू ऐक्सप्रैस दे नां कन्नै जानी जंदा ऐ मगर साढे जम्मू दा जागत ऐ मगर इंटरनैशनल च फेमस ऐ एह् जेह्के जम्मू दे एह् बी बहुत ई फेमस जागत न अपना बहुत ई इक अलग बहुत ई अच्छी बाॅलिग करांदा ऐ एह् इसदी स्पीड डेढ सौ प्लस दी स्पीड कन्नै बाॅल करांदा ऐ एह् जेह्का क्रिकेट ऐ तां क्रिकेट दुनिया हून भर च मश्हूर ऐ ते इसगी हर इक देश च खेढेआ जंदा ऐ एह् ग्रां च गल्ल ऐ कि एह् नैशनल गेम एह् इंग्लैंड दी ऐ मगर इंग्लैंड कोला बद्ध इसी इंडिया च लोकें ई पसंद ऐ हर बच्चा हर घर कोई जित्थै मर्जी दिक्खो क्रिकेट गै क्रिकेट कोई जगह् ऐसी निं ऐ जित्थै क्रिकेट दा नां नेईं सुने दा होग्गा बच्चे बुड्ढे स्याने जनानिया मर्द सारे क्रिकेट दिखदे केइयें अपने फेवरट प्लेयर केइयें दा धोनी केइयें दा कोहली केइयें दा रोहित हालांकि धोनी सन्यास लेई दा मगर बहुत जैदा बंदा फेवरट प्लेयर धोनी गै ऐ धोनी कोहली सारे दिखदे न कोह्ली दा कवर ड्राईव धोनी दा हैलीकप्टर रोहित शर्मा दा पुल्ल एह् अपने अपने होंदे मतलब फेवरट प्लेयर होंदे सारे अच्छे खेढदे तां गै इंडिया तक इंडिया टीम मजे कन्नै खेढदी ऐ इंटरनैशनल पूरे देश बिच फेमस न किश अपनी बाॅलिंग कन्नै फेमस न किश होर जि'यां पान्ड्या अपनी न्यू टीम लेइयै दो ज्हार बाई च गुजरात टाईटन्स लेइयै गेआ ते पैह्ली बारी गै फाइनल जित्तेआ दो ज्हार अठ्ठ च सभनें शा पैह्लें उ'नें जित्तेआ राजस्थान ने जित्तेआ फ्ही उत्थुआं बाद चन्नेई नै बी चार बारी फाइनल जित्तेआ नौ च ग्याराां च तेरां च ते ठारां च ते मुम्बई नै बी च पंज हांडी जित्तेआ ग हून हैदराबाद ने बी जित्तेआ दो ज्हार सोलां च कलकत्ता नाइट राईडरज नै बी दो हांडी जित्तेआ ते हालांकि अजें तक आरसीबी इक बी ट्राफी निं थ्होई दी मगर ट्राफी मैटर निं करदी मैटर करदी कि आरसीबी इक अच्छी टीम ऐ और सारें गी आरसीबी दे बहुत जैदा फैन न सारें कोला जैदा फैन आरसीबी दे न आरसीबी ते पूरे आईपीऐल्ल जेह्के वर्लड बिच पूरे फेमस ऐ लोक लोक लोक हर इक हर इक देश दे लोक आईपीऐल्ल मैच दिखदे न हंजी कन्नै जे हा क्रिकेट इंटरनैशनल च ते पीसीऐल्ल पीऐस्सऐल्ल बी होंदा पाकिस्तान च उत्थै बी होंदा होर यूएई च बी होंदियां टूर्नामैंटां क्रिकेट दी टूर्नामैंटा चलदियां गै रौंह्दियां जित्थै मर्जी दिक्खो हर थाह्र क्रिकेट गै क्रिकेट क्रिकेट बड़ी फेमस गेम ऐ एह् देश देशें देश भर च खेढी जंदी कोई ऐसा देश निं ऐ कोई गै ऐसा देश होग्गा जित्थै क्रिकेट नेईं खेढेआ जाह्गा बाकी क्रिकेट जेह्का एह् देश भर च सारें सभनें शा फेमस गेम गै इ'यै जेह्का क्रिकेट क्रिकेट इक इन्नी बधिया गेम ऐ तुसें गी इसदा सनां केह् हर म्ह्ल्लै ग्रां निक्के निक्के जागत छें छें सत्तें सत्तें सालें दे जागत होंदे उ'नें बी इन्ना इंट्रैस्ट ऐ बैट बाॅल च दिलचस्पी कि जे मर्जी होई जा ओह् घर भामें गाली पौन जे मर्जी मगर खेढने गी उ'नें ई भाई बैट बाॅल मतलब चाहिदा गै चाहिदा उसदे पिच्छें ओह् पागल न जियां कि इक जागत आदमी इक रुट्टियै पिच्छें पागल होंदा ओह् सारे बैट बाॅल पिच्छें पागल न क्यूंकि उ'नें ई पता ऐ कि इस बेल्लै बैट बाॅलै दी वैल्यू केह् ऐ इंटरनैशनल लैवल तक्कर दूरें दूरें जित्थै मर्जी दिक्खो कि बैट बाॅल मश्हूर ऐ मश्हूर ऐ इसलै जिन्नियां गेमां न औंदा टाॅप पर क्रिकेट गै औंदा कि क्रिकेट इक ऐसी गेम ऐ जेह्की वर्ल्ड च फेमस ऐ पूरे वर्ल्ड च देश च निं पूरे वर्लड च इसदे बारे च हून तुसें ई अ'ऊं केह् सनांऽ में जिन्ना हारा मिगी पता हा में उसदे बारे च तुसें ई सनाया मतलब जेह्की अ'ऊं इ'यै आखगा कि तुस बी दिक्खो बड़ा गै शैल होंदा कि कि'यां गुजरात दा कैप्टन हार्दिक पान्ड्या इस बारी आईपीऐल्ल च लखनऊ दा राहुल कृनाल पान्ड्या उं'दी लखनऊ आह्ली टीमैं कन्नै उत्थुआं बाद आई गेआ विराट कोहली वाइस कैप्टन विराट कोहली नै इक मैचै च कप्तानी कीती ही हालांकि आरसीबी दा कप्तान इस बेल्लै फैफड़ुपलेसिज ऐ राजस्थान दा संजू सैमसन चन्नेई दा धोनी मुम्बई दा रोहित हैदराबाद दा ऐडममारक्रम दिल्ली दा डेविडवार्नर होर बी जेह्की टीमां उं'दे उं'दे सारें दे कप्तान न लेकिन सारी टीमां जेह्कियां इस बारी बधिया परर्फाम करै दियां न ते आईपीऐल्ल जेह्की स इं'दी बड़ी मश्हूर गेमां न आईपीऐल्ल हर इक देश च एह् दिक्खेआ जंदा